मैथिली भाषा हमर आरके गाँवमे बोलल जाइत छै मैथिली भाषा से हमर छेत्र अन्य भाषाके जू बांग्लादेशमे भी बोलल जाइत छै मैथिली भाषा